ہاں میں میری ایک چھت ہے میں نے وہاں پر بہت ساری تجاویز کی ہے کہ میں پرندوں کو اپنی طرف راغب کر سکوں میں نے اپنی چھت پر پرندوں کے لیے خاص کر پرندوں کے لیے پانی باجرہ گیہوں اور دیگر جو چیزیں پرندے کھاتے ہیں اُن کے لیے میں نے وہاں رکھی ہوئی ہیں تاکہ پرندے آئیں اور اُن کو کھا سکیں ہاں میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پرندوں کے لیے اپنی چھت اور چھت پر رکھتا ہوں تاکہ وہ آئیں کیوں کہ پرندے جو ہیں کہیں کہیں پانی نہیں پی پاتے ہیں تو وہ چھت پر آئیں اور پانی پی سکیں اور جس سے اُس اُن کی پیاس بجھ جائے ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ پرندے بہت سے لوگ پرندوں کے لیے پانی نہیں رکھتے ہیں تو میں سب کو یہ صلاح دوں گا کہ وہ اپنی اپنی چھتوں پر پانی رکھیں جس سے کہ پرندے پانی پی سکیں جو کہ اُن کے لیے بھی اچھا ہوگا اور آپ کے لیے بھی اِس سے کہ آپ کو پرندوں کی دُعائیں لگیں گی